राजस्थान जे इतिहास में टेक्नोलॉजी ऐं संचार जो मुख्य ख़ासि योगदान आहे टेक्नोलॉजी ऐं संचार जे ज़रिए घणेई वसीला खुली विया आहिनि माण्हू घरु वेठे इंटरनेट जी सुविधा सां विदेशनि में बि ॻाल्हाए सघे थो ऐं तंहिंखां सवाइ घरु वेठे माण्हू बिना बैंक में वञे लेन देन बि करे सघे थो पहिरियाईं ज़माने में माण्हू पंहिंजे हथ सां सभु पढ़ाई लिखाई कंदो हुओ लाइब्रेरियुनि में वञी करे पुस्तकालयनि में वञी करे उते वेही करे पंहिंजे हथ सां नोट्स वग़ैरह ठाहींदो हुओ ल पर अॼ जे ज़माने में संचार ऐं टेक्नोलॉजीअ जो एॾो विकास थी चुको आहे जंहिंसां घर वेठे मोबाइल ते सभु कुझु पाण गूगल ते कढी सघूं था ऐं सभिनी शयुनि जी ॼाण वठी सघूं था इन खां इन खां सवाइ असांजो मोबाइल या टीवी या घणेई संचार जा ॿियां बि जेको साधन आहिनि इन्हनि सां बि असांखे घणो घणे नमूने फ़ाइदो मिले थो इन सां असांजे देश जी तरक़ी बि थिए थी ऐं आर्थिक आर्थिक रूप सां माण्हू बि सक्षम थी वञे थो